मैथिली भाषा मैथिली भाषा तऽ ऐसे भी हमरा बहुत पसंद छै या फिर केओ भी आदमी केओ भी जे भी छै ओकरा अपन मातृभाषा तऽ पसंद रहबे करैत छै मातृभाषा अपन अपन मातृभाषा पसंद रहैत छै ओकरामे सुबिधा भी होयत छै ओकरा बारेमे जानबो बहुत किछु करैत छै केओ भी दोसर आदमी छै तऽ ओकरासँ ओ आरामसँ बात भी करि सकैत छै हमर जे भी छथिन पुर्बज ओर्बज सब ओहए भाषामे बात करते हुए एलखिन हँ

अपन जे भी बिचार छै ओकरा दोसर कऽ पास पहुँचाबै कऽ भाषा तऽ अच्छा माध्यम होलै ई एकरा द्वारा हम अच्छासँ अपन मातृभाषामे अपने लोगसँ बात करै छियै तऽ ओ जादे अच्छासँ ओकरा पास हमर बिचार पहुँच पाबैत छै जे कि बहुत अच्छा चीज छै हमर तऽ माननाई छै कि अपने मैथिलिए भाषामे बच्चा कऽ पढाइयो करै कऽ चाही किछु कक्षा तक जइ से बच्चा कऽ मतलब अच्छासँ दिमाग ओमाग अच्छासँ सोचि समझि लै अच्छासँ सबचीज समझि जाए अपन भाषामे पढ़लोसँ बहुत फायदा होयत छै तऽ अपन भाषासँ करैएके चाही ई सब हम मैथिली भाषा तऽ बहुत लोकप्रिय भाषा छै बहुत लोकप्रिय भाषा आ अगर तोइ अपन भाषामे बोलैत छहो तऽ सामने अगर दोसर जगह अपन भाषा मऽ बोइल रहलो अपन मातृभाषामे बोलि रहलो तऽ दोसरो लोकके पता चलि जाइत छै कि ई कहाँ कऽ लोग होए सकैत छै कोन जगह कऽ लोग छै तऽ ई सब भी अपन मातृभाषा जे छै या फिर कोइ भी क्षेत्र कऽ भाषा पता चलाए दै छै कि व्यक्ति कहाँ कऽ छै केओ भी व्यक्ति बोलि रहलै हन ओ भाषा तऽ आरामसँ पता चलि जाइत छै कि ओ व्यक्ति कोन क्षेत्र कऽ छै वहाँ ई भाषा बोलल जाइत छै तऽ आरामसँ पता चलि जाइत छै ई अथी मैथिली भाषा तऽ हमरा बहुत प्रिय छै बहुत मीठा भाषा छै मैथिली भाषा बहुत प्रिय छै